भारत की राजनीति बहुपार्टी प्रणाली पर आधारित है जिसमें राष्टीय ओर क्षेत्रीय दोनों तरह की पार्टियाँ शामिल भारतीय राजनीति विविध और जटिल है जिसमें भिन्न विचारधाराओं सामाजिक समूह व क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल है इसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसे तृणमूल कॉन्ग्रेस आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी और जो पसंद आता है उसमें विविधता ओर समावेशिता स्वतंत्र मीडिया हो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों नागरिकों काे अधिकार मिले और जो पसंद नहीं आता उसमें जैसे भ्रष्टाचार राजनैतिक ध्रुवीकरण सूचना का अभाव

देश के सबसे बड़े मुद्दे जैसे उनसे मुझे समाल सवाल जो पूछना है उसमें राजनैतिक कैरियर के सबसे बड़े मुद्दे के आपके नीति निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत होते हैं युवाओं को रोजगार मिले देश के सबसे बड़े मुद्दे राजनैतिक करियर अच्छे से न्याय व्यवस्था यह सारी चीज़ें